ایک دفعہ میں نے فلپ کارٹ سے سن اسکرین کریم منگایا تھا اور ایک دفعہ وارڈ روب بھی منگایا تھا جس کی پیکنگ بہت ہی بیکار تھی اور میری جو سن اسکرین کریم ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ پہ مجھ ے پرووائڈ کر دیے حالانکہ وہ مجھ سے پیسے بالکل پرفیکٹ پیسے جتنے اس کی ایم آر پی ہے اس نے اس طرح ہی لیا بٹ وہ ایکسپائری والی مجھے دے دیا اور پھر سیکنڈ بار جب میں نے وارڈ روب منگایا تو اس کے پیکیجنگ بھی بہت ہی بیکار تھے اور اس کے مرر ٹوٹے ہوئے تھے جب میں اسے سیٹ کرنے لگی تو اس میں جتنے بھی اسکرو وغیرہ کچھ بھی اس نے پرووائڈ نہیں کیا اور بہت جگہ وہ بریک تھا بہت جگہ سے ان کی پائپنگ اس کے جتنے بھی ہینڈل وغیرہ سب ٹوٹے ہوئے تھے تو یہ میرے سب سے نگیٹیو ایکسپیریئنس رہا فلپ کارٹ کے ساتھ جب میں نے اس سے جی میں جب بھی کچھ بھی مطلب پرچیز کرتی ہوں وہ بیکار ہی ہوتا ہے